ہم لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی زمانہ نیٹ کی طرف جا رہا ہے اس طرح سے بہت سارے ایپس ہیں جو آپ کے کام کوئک میں بہت سارے کر سکتے ہیں پیمنٹ لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن ایسو یہ ہوتا ہے کئی بار کہ آپ کے روپے پیمنٹ کیے اکاؤنٹ سے تو چلے گئے لیکن جس کو پیمنٹ کیے اس کو ہی پیمنٹ نہیں پہنچتا ہے اور دقتیں ہوتی ہیں پھر جو ہے پھر وہ مطلب ریٹرن آنے میں دو دن تین دن چار دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں کئی بار جو ہے لین دین میں اکاؤنٹ میں روپے پھنس جاتے ہیں تو دقتیں ہوتی ہیں آن لائن پیمنٹ کرنے میں جتنی جلدی جاتی ہے اتنی جلدی جو ہے مگر پھنس جائے تو آتی نہیں ہے اور اس طرح سے کئی بار جو ہے او ٹی پی اگر غلطی سے سیئر کر دیے تو آپ کے ساتھ جو ہے چیٹ بھی ہو سکتا ہے ایک لمبے اماؤنٹ لمبے خرچ لاکھ نو لاکھ روپے برباد بھی ہو جاتے ہیں کئی بار لیکن اس کے فائدے یہ ہیں کہ فوراً آپ کسی کو پیمنٹ دینا چاہیں تو پیمنٹ دے بھی دیتے ہیں زیادہ دقت ہوتا نہیں ہے یہی بات اس میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کسی کو بھی جو ہے فوراً اپنا دینا چاہیں پیمنٹ تو پیمنٹ دے سکتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ فائدہ ہی ہے نہیں اس کے فائدے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہیں